हारिमु होननानै बुंब्ला आं मोनसे जोबोरैनो गोजौ थाखोनि हारिमुनि सासे सुबुं जायखौ जोङो आसाम हादरसावनो जोबोरै गोजौ हारिमुखौ लानानै थानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि बेनो जाबाय बर' आं बर' हारिखौ जोबोद मोजां मोनो आरो आं बर'नि हारिमुखौ देहा मोदोम सोलेर होनानै फोथायो आरो सन्मान होयो दा जोंनि हारिमुनि इयुन जोलैफोरखौ माबोरै रैखा खालामनो होननानै बुङोब्ला जोंनि हारि हारिमुखौ इयुन जोलैफोरनि थाखाय माब्रै रैखा खालामनो होनब्ला जोङो दिनैनि फ्रायनो नुनो मोनो जे हारिमुखौ रैखा खालामनोब्ला जों हारिनि सायाव अननाय थानांगोन हारिमुनि सायाव फोथायनाय थानांगोन हारिमु होननानै बुङोब्ला जोबोरैनो मोनसे हारिनि सिनायथि गिबि गिबियावनो हारिमुआ हारिमु गैयाब्ला मोनसे हारिया आबुङै थानो हाया बे बेनिखायनो हारिमुआ मोनसे हारिनि थाखाय जोबोद गोनांथार दा हारिमुखौ माब्रैहाय रैखा खालामनो होनब्ला जों गिबि गिबियावनो जोंनि बर' सुबुंफोरनि जिहुथु गुदि सोलोंथाइ एबा एल पि स्कुलनि बेखौ जोङो गिबि गिबियावनो बिमा रावजों सोलोंनांगोन जाय सुबुङा बिमा रावजों सोलोंथाइ मोनगोन बेसो गावनि हारिमुखौ इयुननि थाखाय रैखा खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो गुदि सोलोंथाइ लायोब्ला हारिनि सायाव अननाय सिबिनाय हारिमुनि फारसे मोजां मोननाया थायो दा जों नुनो मोनो जे जोंनि बर'नि गोबांथार मानसिफोरा बा गथ' गथायफोरखौ गुदि सोलोंथाइखौ गावनि बिमा रावजों होनाय जाया दा बिनिखायनो आं सानो जों जों हारिमुखौ रैखा खालामनोब्ला जोङो गिदिर गोलाव मानसिफ्रा साननो हनो गोरों मानसिफ्रा जोंनि गासै इयुन जोलैनि फंबाय बिनानावमोनखौ गिबि गिबियाव गावनि बिमा रावजों बिनि सोलोंथाइखौ होनो नाजानांगोन आरो बेजों लोगोसे दिनैनि इयुननि जिहेथु फैबाय थानाय जायफोर फंबाय बिनानावमोनहा फरायगासिनो दङ बैसोरनो माखासे बैसोरबो गावनि हारिमुनि फारसे मानहोनो नाजानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि भारत हादरा मोनसे जोबोरैनो गावनि हारिमुखौ मान राव हारिमु थुनलाइखौ हमथानानै थांनानै थानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि बेनिखायनो जों बर' हारियाबो गावनि हारिमुखौ रैखा खालामनो नाजानांगोन आरो गावनि हारिमुखौ रैखा खालामनोब्ला मानि गुबै माने दायथ'आनो जाहैबाय जों इयुन जोलैनि सुबुंफोर दा बयबो इयुन जोलैनि सुबुंफ्रा हारिमुनि फारसे अननाय आरो सिबिनायखौ दिन्थिनांगोन बेखिनियानो गोजोन्थों